ग्रामीण क्षेत्रो और की सांकृतिक पहचान को बनाए रखने और बढ़ावा देने में पारम्परिक खेल क्या भूमिका निभाते हैं जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बाप हमारे पिताजी और हमारे दादाजी जी द्वारा खेले जाने वाला खेल क्रिकेट है जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा खेल बहुत वर्षों से खेला जा रहा है जैसे कि बता दे हम आपको की हमारे यहाँ टूर्नामेंट क्रिकेट में टूर्नामेंट होते हैं जो कई साल से होते चले आ रहे हैं हमारे दादाजी कराया करते थे फिर उसके बाद हमारे पिता जी ने शुरु किया फिर हम लोगों ने उसे कु बढ़ावा दिया है हमारे यहाँ क्रिकेट काफी उच्च लेबल पर खिलाया जाता है जैसे कि अस्तरी जिला अस्तरी खिलाया जाता है क्रिकेट और और इसमें बताते हैं कि आपकी काफी अच्छी लाइफ भी है खेल भी सकते हैं पैसा भी है इसमें नाम भी है आप अगर अच्छे से खेलेंगे तो आप अपने गाँव का नाम रौशन करेंगे और अपने जिले का नाम रौशन करेंगे और अपने प्रदेश का नाम रौशन करेंगे और अपने देश का भी नाम रौशन करेंगे इंटरनेशनल जगह पर आप अपनी नाम रौशन करेंगे और अपने पिताजी अपने दादाजी अपने घर वालों का भी नाम रौशन करेंगे इसमें क्रिकेट खेलने में हमे ये शर्म नहीं लगता है क्योंकि क्रिकेट हमारे बाप दादा द्वारा खेला जाता हुआ चला आ रहा है अब क्रिकेट में इतना अच्छा क्रेज है कि क्रिकेट को लेकर कई खिलाड़ी भी अच्छा ये कहते हैं कि आप क्रिकेट खेलिए काफी नाम होगा इसमें फेम मिलेगा क्रिकेट खेलने में काफी बढ़िया लगता है क्रिकेट जो है और हम बता दे कि क्रिकेट की अपने यहाँ टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्रों में टूर्नामेंट और यही अस्तरी पर टूर्नामेंट जिला फिर पुन टूर्नामेंट हम लोग जाते हैं कराते हैं टूर्नामेंट कराने में कोई ऐसा नहीं है कि कुछ वैसा लगे ये नहीं है टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए टूर्नामेंट हमारे यहाँ क्रिकेट में टूर्नामेंट हमरे यहाँ बहुत दिनों से चल होते हुए चला आ रहा है इसलिए हमें इसमें कोई नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा नहीं करना है इसमें बदलाव करन चाहिए की नहीं करना चाहिए क्रिकेट में हमारे यहाँ टूर्नामेंट एक समय से खेले खेलते हुए चले आ रहे इसीलिए क्रिकेट में टूर्नामेंट पर खिलाना हमें बहुत अच्छा लगता है खेलना भी अच्छा लगता है पूर्णरूप से खेलते हैं सब लोग खुल कर खेलते हैं क्योंकि इसमें आप अच्छे से खेलेंगे तो आपका काफी अच्छा नाम होगा आपका सिलेक्शन भी होगा आपका सिलेक्शन होगा तो देश के लिए भी खेलेंगे आप देश के लिए खेलेंगे समझ ही सकते हैं देश के लिए खेलेंगे तो कितना नाम होगा आपका नाम होगा लोग आपको जानेंगे अच्छी तरीके तरीके से पहचानेंगे जैसे ये अभी आप इनको ले लीजिए विराट कोहली को जो कि क्रिकेट में ही खेलते खेलते इनको कौन नहीं जानता आज दुनिया का कोई बच्चा भी प पूँछे अब आप बच्चे बच्चे से पूछेगा तो वो भी बतादेगा की हाँ विराट कोहली कौन हैं क्या करते हैं इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट खेलिए क्रिकेट में काफी अच्छी नॉलेज है आपको तो क्रिकेट खेलिए औ हमारे जो है बाप दादा भी कहते चले आ रहे क्रिकेट खेलिए क्योंकि हमारा ये जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारा पारम्परिक खेल है क्रिकेट क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है सबको क्रिकेट ही हमारे यहाँ लड़के भी खेलते हैं लड़कियाँ भी खेलती हैं हर कोई भी खेलता है कोई नहीं ऐसा है जो उम्र के लिहाज से न खेलता हो हमारे यहाँ बच्चे भी खेलते हैं जवान भी खेलते हैं बूढ़े भी खेलते हैं क्रिकेट खेलना हमारे यहाँ सबको पसंद है सब कोई क्रिकेट खेलता है कोई अच्छे से खेलता है कोई थोड़ा नहीं खेल पाता लेकिन हमारे यहाँ का पारम्परिक खेल क्रिकेट है क्रिकेट में हमारे यहाँ सब रूचि रखते हैं सबका कहना है क्रिकेट खेलना क्रिकेट में सबको कोई बाकी नहीं है जो क्रिकेट न खेलता हो क्रिकेट हमेशा खेलते हैं सभी लोग खेलते हैं भरपूर खेलते हैं जितना हो सके उतना खेलते हैं क्रिकेट क्रिकेट में क्योंकि लाइफ है बच्चे बच्चों को ये क्या कहा जाता है कि आप क्रिकेट अच्छे से खेलेंगे तो एकैडमी पकड़ेंगे एकैडमी से आप न सिलेक्शन होगा सिलेक्शन में रणजी इंटरनेशनल फिर ऐसे करके बहुत नाम होगा आपका नाम होगा तो आप जानते ही हैं कि कितना लोग जानेंगे आपको क्या होगा सबका आपका गाँव का नाम रौशन होगा आपके देश का नाम रौग रोशन होगा आपके प्रदेश का नाम रौशन होगा इसी के तरीके से क्रिकेट आप जितना खेलते रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए